महाराष्ट्र में गणपति जींअ असां यारहं ई ॾींहं कंदा आहियूं ऊअं ई जीअं यारहं ॾीहं गुजरात में बि सभु गणपति रखंदा आहिनि ऐं जीअं असां गुजरात में नवरात्रा रखंदा आहिनि असां उहो सभु महाराष्ट्र में बि नव ई ॾींहं नवरात्रा डांडिया रास कंदा आहियूं ऐं जीअं त वृंदावन में होली ॻुलनि जी होली थींदी आहे तींअ असांजे महाराष्ट्र में बि सभिनी मंदिरनि में ॻुलनि जी होली खेॾी वेंदी आहे